शशिकांत परब युगाली केरकर योगेश केरकर सुश्मा कोरगांवकर पांडुरंग कोरगांवकर बाबुराव धोण देविदास गवस विशाखा गवस रमाकांत बोरकार नारायण देसाय चंद्रकांत डवळीकर प्रेमानंद रायकर अन्वेशा सिंगबाळ चेतन आचार्य रमा मुरकुंडे प्रकाश पर्येकार दिपाली पालयेकर पुर्वा सळगांवकर युगांक नायक बाळकृष्ण सावड्डेकर कल्पना फळदेसाय संदेश प्रभुदेसाय स्विना वेळीप गिता खटावकर शुभदा गांवस देसाय कॉस्मो फर्नांडीस कार्मेलीन कॅस्टेलिनो निना वाझ सिमंत रायकर पुनम राणे आराध्य तुळसकर सोनाक्षी परब मोविंन कुदिनो निलेश काब्राल रमेश तवडकर एलटन डिकॉस्टा उल्हास तुयेकर दिगंबर कामत वेंझी विएगास आंतानियो वास आलेक्स सिक्वेरा कृष्णा साळकर संकल्प आमोणकार रामकृष्ण सुदीन ढवळीकार सुभाश शिरोडकार देविया राणे प्रमोद सावंत प्रेमेंद्र शेट विरेश बोरकार राजेश फळदेसाय जेनीफर मोन्सेरात बाबूश मोन्सेरात कालूस परेरा केदार नायक रोहन खंवटें निलकंट हळर्णकर जोशुआ डिसुजा जीत आरोलकर प्रवीण आरलेकर चंद्रकांत शेटये निलकंट हळर्नकर देलिला लोबो मायकल लोबो रुजोल फर्नांडीस विश्वजीत राणे गोविंद गावडे